हमरा यहाँके अधिकतर भाषामे समाचार देखैत छै हमरा इलाकामे स्थानीय भाषा लिये कोनो कोनो ने न्यूज मीडिया उपलब्ध छै हमरा यहाँके कोइ भी समस्या होइ छै तऽ मीडिया पहुँचय छै कोइ भी भाषा होइ छै कोइ भी दिक्कत होइ छै परेशानी होइ छै मीडियाके दुआरा हमरा यहाँके समाचारके मीडिया तक पहुँचावल जाइके पड़य छै यहाँके जो भी समस्या होइ छै कोइ भी दिक्कत होइ छै या कोइ भी घटना होइ छै तऽ हमरा यहाँ मीडियाके दुआरा या समाचारके दुआरा लोगोँ तक पहुँचाबयके पड़य छै स्थानीय भाषाके लएके कोनो कोनामे न्यूज मीडियाके जरिये पहुँचाबल जाइके पड़य छै यहाँ पर मीडियाके कोनो कोनामे उपलब्ध छै कहीँ कहीँ पर छै कि मीडियाके उपलब्ध नहि छै आओर जहाँ जहाँ पर छै कोइ भी कोइ भी घटना या कोइ भी समस्या होइ छै मीडियाके तहत पहुँचायल जाइ छै समाचार पत्रके तहत तहत भी पहुँचावल जाइ छै हर इलाका हर गली हर कोनामे पहुँचावल जाइ छै हर तरहके भाषाके से भी पहुँचावल जाइ छै हमरा यहाँके अधिकतर कोना भाषामे समाचार देखयके पड़य छै जे भी समाचार होइ छै मीडियाके दुआरा या समाचारके दुआरा देखयके मिलय छै या पहुँचाबय छै न्यूजके दुआरा पहुँचाबय छै अलग अलग भाषामे भी पहुँचाबय छै